سویگی ریسٹورینٹ جی جی میں نے فوڈ آرڈر کیا تھا ابھی تک فوڈ نہیں آیا آپ کے ڈیلیوری بوائے نے لیٹ کر دیا جی اس سے پہلے بھی میں نے آرڈر کیا تھا ابھی سیکنڈ ٹائم ہے کب ف فوڈ آئے گا آپ کا ڈیلیوری بوائے لیٹ کر رہا ہے اس سے پہلے بھی لیٹ کیا تھا ابھی بھی لیٹ کیا ہے آپ کے ریسٹورینٹ میں صحیح مینٹیننس نہیں ہے کیا آپ کے فوڈ ڈیلیوری بوائے ایسے ہی لیٹ کرتے ہیں میرے گھر میں گیسٹ آئے اور مجھے ایمرجینسی میں فوڈ چاہیے جی اور ایسا تاخیر کریں گے تو گیسٹ کیسا بیٹھیں گے جی آخر آپ کا ڈیلیوری بوائے اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں جی مجھے تاخیر کی وجہ جاننا چاہتی ہوں یہ ایک بار نہیں دو بار ہو چکا ہے جی اچھا اگر کسی کے ساتھ کوئی انسیڈینٹ پیش آتا ہے تو آپ دوسرا ڈیلیوری بوائے بھیج دیجیے جی آپ کے ریسٹورینٹ میں ایک سے زائد لوگ ہوں گے نا ایک ڈیلیوری بوائے تو نہیں ہے جی ہم آرڈر پیش آرڈر کرنے پر ہم اب کتنی پریشانی ہوتی ہے کبھی ہمیں ایمرجینسی رہتی ہے کبھی ہم کہیں جانا آفس وغیرہ جاتے جی ہم کو بریک فاسٹ ہونا رہتا اگر آپ ایسا تاخیر کریں گے آپ کے ڈیلیوری بوائے اگر ایسے ہی تاخیر کریں گے تو ہمارے ہمارے آفس کے لیے لیٹ ہو جائےگا جی اچھا آپ کے ڈیلیوری بوائے سیکنیس ہو گئے جی تو دوسروں کو ڈیلیور کریے آپ ایک نہیں دو نہیں تین ایسے آپ مطلب دوسرے ڈیلیوری بوائے رہتے جی جی ٹھیک ہے نیکسٹ نا دیکھیں اگر آپ ایسے تاخیر مت کریے میرے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں جتنا ہو سکے آپ اپنا اپنا جو جو آپ آرڈر پیش کرتے ہیں وہ آرڈر کو آپ جا کر ٹیم ٹیم ٹو ٹیم اگر کسی آرڈر پر پیش کریں گے تو ہم جیسے آپ کے آج منگائیںگے ایسے ہی اگر آپ کو ڈیلیوری بوائے سے لیٹ کریں گے تو آپ کے ریسٹورینٹ پر بھی ریمارک آ جائے گا پھر ہمیں آپ کی جگہ کسی اور ریسٹورنٹ کو بک کرنا پڑے گا جی آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز کہ آپ جتنا ہو سکے آپ ڈیلیوری ٹیم ٹو ٹیم پیش کریے اوکے جی اوکے تھینک یو